नमस्ते ठीक हैं और परेशानी तो रहती है डॉक्टर साहब अगर डॉक्टर साहब जैसे सुगर है और ब्लड प्रेसर हाई हो जाता है तो थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है नहीं दवाईयाँ तो सारी टाइम से ले रहे हैं और अब और कितने दिन दवाई लेनी पड़ेगी डॉक्टर साहब इतना तो ध्यान रख रहे हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जादू की छड़ी आ जाए और फ़टाफ़ट सब सही हो जाए

अब आप को पता है चलना पोल का और ये चलना अभी वाकर ले कर चलना तो बोहुत परेशानी की बात हो गई है बार बार किस को आवाज़ें देना किस का काम करवाना आप जानते ही हो ये वोकर ले कर चलना और छड़ी से साथ चलना परेशानी आती ही है उठने में परेशानी बैठने मे परेशानी है चलने मे परेशानी है नहीं सर इस के अलावा और कोई दिक्कत नहीं है पर यही है के लाठी ले कर चलना पड़ता है वोकर ले कर वोकर ले कर उठना पड़ता है वोकर ले कर बैठना पड़ता है तो थोड़ा सा ये अपने के ऊपर और किसी के ऊपर भरो रह गए तो सर ये अच्छा नहीं लगता है कि भाई किस के ऊपर बैठे किस के ऊपर उठे बार बार किस को आवाज़ें देते रहे फिर आप को पता है आराम करने वाले का तो सेवा करने वाले से ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं हाँ टी वी भी कितनी देखें और कितनी देर पड़े रहें इस से बढ़िया तो थोड़ा सा चलना फिरना और हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है बाहर जा कर किसी से बात कर सकते हैं आप ये चीज़ अच्छी तरह से समझ रहे हो ठीक है डॉक्टर साहब अब के बार देखो ट्राय करते हैं अब आप को कब दिखाने आना है हम को ठीक